हरि ओम हरि ओम असां वटि मेन एजेंसी त हैवमोर आइसक्रीम जी आहे हुन में वनीला आहे चॉकलेट आहे मिक्स आहे ऐं टूटी फ़्रूटी आहे घणेई वैरायटियूं आहिनि तव्हांखे कहिड़ी खपंदी हा बिल्कुलु मिली वेंदी हैव

न न हैवमोर असांखे सॼी वैरायटी हैवमोर कंपनी जी आहे ऐं हिन खां अलावा बि असां रखंदा आहियूं पर असांजी प्रायोरिटी ते हैवमोर कंपनी ई आहे हुनजो फ़्लेवर ॾाढो सुठो आहे कोई आर्टिफ़िशियल फ़ूड कलर्स न हूंदा तव्हांखे बिल्कुलु जी जी न न तव्हां सही था चयो ॿार हुजे या वॾो हुजे कंहिंजे बि सिहत सां खिलवाड़ त करण बिल्कुलु ठीकु बि नाहे ऐं थोरे पैसनि जे लाइ असां घटिया क्वालिटी ॾियूं त उहो असांजे पॉलिसी में न आहे बिल्कुलु बि असां भले ॿ पैसा वधीक वठंदासीं चई करे वठंदासीं कि हा पैसा वधीक लेकिनि तव्हांखे ए वन शइ ॾींदासीं ए वन क्वालिटी हुनजो फ़्लेवर बिल्कुलु क्रीमी टच हिकदमि जीअं मुंहुं में रखो ऐं आइसक्रीम त उअं ई बि मुंहुं में घुलिजी वेंदी आहे पर इहे तव्हां खाईंदव त तव्हांखे पंहिंजो पाणेई हुनजी वैरायटी तव्हांखे ख़बर पेईजी वेंदव टेस्ट ख़बर पेईजी वेंदो कि केतिरे केतिरो सुठो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां घणे केतिरे वारी वठणु था चाहियो असांखे वीहें रुपए खां वठी ऐं वॾे ऐं मां तव्हांखे सजेस्ट इयो ई कंदमि कि तव्हां हिकु हिकु चॉकलेट आइसक्रीम वठण खां टब वठो त हुन टब में तव्हांखे किफ़ायती पवंदो हा हा हा हा हा मिली वेंदी ऐं कसाटा कसाटा जो रेट असां वटि सठि रुपए आहे पर पीस

हा उहो बि थोरो ॾिसी वठंदासीं जीअं हूंदो पर असांखे बि ॿ रुपया मिलंदा आहिनि कोई वधीक त हिन में हूंदो नाहे पर जेको हूंदो असां बिल्कुलु कंदासीं छो त बल्क में अगरि ऑडर हूंदो आहे त हुन में हर जॻह ते मिलंदो आहे टेन परसेंट डिस्काउंट त हर जॻह ते मिलंदो ई मिलंदो आहे ऐं बाक़ी असांखे वैरायटी तव्हांखे हिन खां अलावा बि काई वैरायटी तव्हांखे खपंदी तव्हांखे बिल्कुलु ब्लैक करंट में थींदो रोज में थी वेंदो मैंगो में थी वेंदो चॉकलेट त तव्हांखे रिक्वायरमेंट आहे ई आहे असांखे असां वटि सभु वैरायटी आहे हिन खां अलावा बि अगरि क्वालिटी आइसक्रीम आहे वॉल्स जी आहे ऐं इहे सभु तव्हांखे चोको चिप्स में आहे हिन जूं बि तव्हांखे आइसक्रीम ॾाढियूं सुठियूं मिलंदियूं पर असांजी प्रायोरिटी ते हैवमोर कंपनी ई आहे पंजाह चोकबार पंजाह चोकबार पंजवीह कसाटा

टूटी टूटी फ़्रूटी बि तव्हां चई कि टूटी फ़्रूटी खपे हा हा हा बिल्कुलु फ़्लेवर त असां वटि हूंदा पर टब में तव्हांखे ॿीं किले वारो टब खपे या चईं किले वारो उहो थोरो तव्हां ॿुधाईंदव त हुन हिसाब सां चईं किले वारा घणा घणा माण्हू घणा माण्हू हिन आहिनि इंवाइटेड आहिनि सौ खां मथे हा जी जी जी जी हा पर जेको ॾिसो आइटम अहिड़ो आहे न कि बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चयो पिया हिक में कुझु न थींदनि न न हाणे ॿारनि जी पार्टी त हुन में तव्हां छा ई मना कंदव कि न खाओ और जंहिं महिल जॾहिं हेॾो ख़र्चु थिए थो त ॿारनि जी जी घटि घटि न थियणु खपे असां उअं ई बि इहो ई इन्हीअ में विश्वास कंदा ई आहियूं कि भई कंहिंखे अगरि सॾु कयो आहे पंहिंजे घर में त घटि न थिए भले बचे थोरो सामानु उहो हलंदो आहे न उहो तव्हां सही था चओ पिया उहो तव्हां सही था चयो पिया हुन में छाहे कि टब रखण जी असां तव्हां वटि सुविधा हेॾी हूंदी कान त उहो त ॾिसो असांजे लाइ थोरीसी वेस्ट थी वेंदी छो त जेसीं ताईं असांखे फ़्रिज या फ़्रीजर में तव्हां न रखंदव त उहो टब त वरी मेल्ट थी वेंदा अच्छा अच्छा हा त पोइ अगरि हुनजो तव्हां कोई बि स्कूप न कढंदव त बिल्कुलु हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु न न न न उहो त हलंदो ए एतिरो त मार्जिन रखिबो ई आहे कि भई कस्टमर खे खे आख़िर थोरी त सुविधा ॾियणी ई पवंदी आहे अहिड़ी काई ॻाल्हि काने बसि उहो ॾाढो मेल्ट न थिए छो त वधीक मेल्ट थियण बि वरी ॿींहर ॼ ॼमी न सघंदी आहे त जी जी जी जी जी हा बाक़ी तव्हां परींहं सुबह जो ठीकु आहे ठीकु आहे हा मां तव्हांखे मोकिलींदमि पर तव्हां थोरो कुझु एडवांस ॾींदव छा मां मां तव्हांखे बारकोड मोकिलियांव थी पेई त तव्हां थोरोसो मूंखे एडवांस ॾेई छॾियो या हा ठीकु आहे भेण छो त इहा बि असांजी मतलबु बिजनिस पॉलिसी जे ई हुन में आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा हा मां बिल्कुलु बारकोड मां मोकिलियांव थी इहो ई मुंहिंजो वॉट्सप नम्बर बि अथव तव्हांखे ॿीं काई पुछा ॻछा करिणी हुजे त तव्हां मूं खां बिल्कुलु करे था सघो पिया ऐं अगरि तव्हांखे अगरि तव्हांखे टेस्ट बि करिणो हुजे त तव्हां सुभाणे अची करे थोरो टेस्ट बि करे सघो था त तव्हांखे क्वालिटी जी बि ख़बर पेईजी वेंदी हुन में हा मतलबु छो त ॿार आहिनि अॼुकल्ह जा त ॿारनि खे पंहिंजी वैरायटी खपंदी आहे तव्हां त ऑडर ॾिनो त ठीकु आहे वॾनि जे हिसाब सां तव्हां ॾेई छॾियो ॿारनि खे थोरो कलरफ़ुल वधीक सुठो लॻंदो आहे त उहो ॾह शयूं ॾिसंदा जीअं टूटी फ़्रूटी में अलॻि अलॻि तरह जा कलर पिया हूंदा हा अलॻि अलॻि कलर हूंदा आहिनि या रोज में पिंक कलर मिली वेंदो मैंगो में येलो त हुनखे कलरफ़ुल शयूं थोरी वणंदियूं आहिनि त हुन में ॿार ख़ुशि त समुझो तव्हां बि ख़ुशि ऐं असां वटि लेकिनि वैरायटी हर हिकु आहे तव्हां हुनजी चिंता न कजो रेट बि रीजनेबिल हूंदा सभु कुझु ऐं काई तव्हांखे परेशानी न ईंदी बिल्कुलु बि ठीकु आहे ओके ओके हरि ओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल